भारतीय जिल्ल्यांत म्हत्वाचो परिणाम जाल्लो थळाव्या सरकाचो उपक्रम जे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्ह ह्या दृश्टीन जर माणपाचे जाल्यार खरें तर ते नकारात्मकूच आसा कारण बार्देस जिल्ह्याचे जे सगळ्यांत म्हत्वाचे सिटी म्हापसा जर पळयत जाल्यार गेली पंचवीस वर्सात तेचो कांयच विकास जावंक ना रस्ते बिस्ते सगळे खणलेले आसा खंयच्याच गोष्टीक खंय फाटल्या पंचवीस वर्सान म्हपसान एकूय गाष्ट अशी घडोवंक ना जी आमी लोकांच्या फिड्यान सांगोक शकता की ही पंचवीस वर्सान बरी गजाल घडल्या आनी म्हाज्या दृश्टीन जाल्यार सरकारान हेतूत कांयच आपले सवताचे पाऊल उखलूंक ना आनी उलट जास्तीच जास्त वाट लावपाच्या दृश्टीन मात बार्देश जिल्याचो हे जाला मुख्य सिटी आसून सुद्दां तांचे कडेन अत्यंत दुलक्षीत अशें म्हापशेतले हे म्हापश्या शहर जावन आसा